आइ काइल पढ़ाइ लिखाइ पर ज्यादा धिया पूता सब आब बच्चा सब सब ध्यान देलक हँ पहिले के लोक एतेक पढ़ाइ लिखाइ नै करे छले हँ नै एते पढ़ऽ पर ध्यान दय छलय आब सब बच्चा सब पढ़ऽ पर ज्यादा ध्यान करैये पढ़ लिखाइ पर पढ़ाइ लिखाइ पर सब अपन अपन बहुत ध्यान करैये बहुत बच्चा सब पढ़ऽ पर ध्यान केने अय जैसँ पढ़ी किछ बनी पइढ़ लिख कऽ किछ से किछ करी से सब सब पढ़ाइ लिखाइ पर आब जोर दैये सब पढ़य लिखैये बच्चा सब पहिने के लोक मूर्ख छलय नै किछ पढ़ल लिखल नै किछ बूझय छलय आब सब पढ़ाइ लिखाइ सब बढ़ियासँ करैये बच्चा सब खूब पढ़े लिखैये बुझना पइढ़ लिख के लोक चाहैये जे अपन नौकरी चाकरी ली हम नौकरी चाकरी हुयैये बढ़िया व्यवस्था हुयैये आगाँ बढ़ी पढ़ाइ लिखाइ कऽ के सब पढ़ाइ लिखाइ पर बहुत ध्यान देने अय बच्चा सब पढ़ाइ लिखाइ करैये जे देश बढ़िया रहे